कोंकणी भाशेचें साहित्य खूब व्हड आसा आनी जसो काळ वेळ गेलो तशेंच कोंकणी भास वाडत रावली पुर्तुगेजांच्या टायमार आमकां कोंकणी भास चड करून उलोवपाक दिनासले आमकां गोंयकारांक फोर्सान अशी पुर्तुगीज भास शिकयली आनी जशें जशें पुर्तुगीज आनी कोंकणी ही भास मिसवळी तेन्ना कोंकणीचो सगळो सगळें व्याकरण अशें म्हणचें ना पूण कोंकणीन पुर्तुगीज कांय उतरां आमी वापरतात कुलेर जावं कदेल जावं ते जनेल हीं सगळी पुर्तुगीजाची भाशा ती आमी आतां सद्द्या कोंकणीन वापरतात कोंकणी म्हणोन वापरतात कोंकणी आनी मराठी पळोवपाक गेल्यार तितून चडसो कांय डिफरंस असो ना पूण कोंकणी भाशा ती कोंकणी भाशा कोंकणी भाशा गोंयानूच न्हय तर कांय वाठारांत कारवारच्या वाठारान मागीर मेंगळोराक हांगा सुद्दां लोक आसा जे कोंकणी उलयतात आनी त्या लोकांक आमी कोंकणी लोक अशे म्हणटात हय